बे भारताव थांथार नांगौ जायगाया गोबां दं बायदि आं सानो बुंनो थाङोब्ला भारताव केडारनात टेम्पोल बेफोर मोनसे हिसटरिनि मोनसे इसोरनि मोनसे स्थान होननानै बेयाव थांब्ला बहुद बायदि सिना सोलोंनो मोनो बायदि सिना एक्सपेरियेन्स जायो बेफोरखौ साननो गोनां जायो आरो ओरै अरुणाचल बड्रिनाट अरुणाचल बड्रिनाट आरो ओरै पुरि पुरि आरो ओरै गया बेफोरावबो क्लाइमेटनि थाखाय मोजां आमफाय इण्डिया गेट बेबो हिसटरिनि मोनसे इण्डियानि मोनसे गेट बेयावबो थांनांगौ जायो आरो ओरैजाय उरिस्सा दं बेफोर बादि आरो जायगायाव थांनो गोनां मानालि बेफोराव थांनो गोनां बहाय फिल्म इनडास्ट्रिनि थाखाय पुने बम्बे बेफोरावबो थांनो गोनां दं थांब्लाबो गावबा गाव मोनसे फैयो नाथाय आं मोना गथिखे आं सानो भारताव थांथार नांगौ गोनाङा दं बावयो बायदि मोनो आङो